आं सासे मोजां मेथाइ खनगिरि जानो सानदोंमोन नाथाय आं सानना दोननाय मेथाइ रोजाबनायनि थांखिया सिमांफोरा दिनै मोजाङै जाफुंसारदिया मानो होनना बुङोब्ला आं बेफोरबायदि मेथाइ रोजाबनि मोजां सुबिदाखौ आं मोनाखैमोन मानो होनना बुंब्ला सासे मेथाइ रोजाबगिरि जानोब्ला गाव जिउआव फार्स्ट टाइम खेल लाग्रोनांगो मानो होनोबा सोलोंग्रोनांगौ भकेल लायोब्लासो आरो बेफोरबायदि मिउजिक स्कुलाव जुदि लायोब्लासो जिउआव सुबुंआ जाफुंसार जानो हायो मानो होनब्ला बिफोरबायदि लायोब्ला गावनि रोजाबनाय आरो टिउन आरो ओह गारां बोनाय बेफोरबायदिखो जों जुदि नों गावनि ओह गावनि लुबैनाय बायदिहाय रोजाबनोब्ला गावनि रोजाबनायबायदि लुबैनानै गाव सासे मोजां थांखि लानानै मोजां मेथाइ खनगिरि जानो सानदोंब्ला जिउआव सिमांफोरा जाफुंगोन मेथाइ रोजाबनायजों लोगोसे नङा सासे मेथाइगिरि रोजाबनो मेथाइ खनगिरि जानोब्ला गाव एसे रोंगोथिबो थानांगोन मानो होनना बुंब्ला गावबो गोसो जानाय थानांगोन आरो गावहा मोनसे मेथाइ रोजाबनो थाखाय मोनसे गोसो गुदुं थानांगोन होमब्लासो मेथाइ खनगिरि जानायनि मोनसे गावहाबो गोसो गुदुं थागोन मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजोंनो मानसिया सानसे मोजां सुबुंबो जानो हानायनि राहा लामाखौ खालामना लानो हायो आरो मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजोंनो मानसिया गावनि जिउखो ओह जौगासार होनो हायो आरो मेथाइ रोजाबनायजों लोगोसेनो गावनि साननाय हनाय गासैखौबो मोजां लामाजों लाना फैनो हायो मेथाइजोंनो लोगोसे मानसिखौबो गोसो बोहोनो हायो मेथाइआ एरैबायदि मोनसे ओह मेथाइ ओरैबायदि मोनसे जोंनि गेजेराव मेथाइआ मानसिनि मिलौदो देंखोखो खोनाहोनानै दुखुआव थाबाब्लाबो दुखुखौ गैया खालामनो हायो मेथाइआ जोंनि मोनसे एरबाय गोदै गोदै ओह गोसोखौ बोहोनो हायो मााने मेथाइनि लोगोसेनो मानसिनि गोसो गोरबोखो सुग्लायहोनो हायो बेखायनो आङो मेथाइखो जोबोद मोजां मोनो आरो मेथाइआ जोंनि जिउआव मोनसे ओह मोजां ओह मोजां मोनसे ओह सुबिदाखौ लाना फैयो होननानै आं सानो मानो होमबा गावनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय बेफोरनि गेजेरजोंनो मेथाइखौ गाव लिरनानै रोजाबनो सुबिदाखौ लानांगौ बेफोर बायदि सिमांफोरखौ जाफुंहोनोब्ला गावनि ओह मेथाइखौ सुजुना रोजाबनो नांगौ आरो मेथाइ मेथाइआ मा मेथाइआ गावनि सायावसो सोनारगोन मेथाइआ बयनिख्रुइबो गोथार मोनसे ओह समायना महर मुस्रिखौ लाना फैनो हायो मेथाइआ जोंनि मोनसे गोदै रैसुमै देंखो जोंनि देहाखो सुग्लायहोनो हानाय बेखायनो मेथाइखौ जोंनो जोबोद गोनांथि गावनि हारिनि नेर्सोन महर मुस्रि गासैखौबो दिन्थिफुंहोनो हायो मेथाइनि गेजेरजोंनो मेथाइआ जोंनि सायाव मोनसे समायना महरखो लाना फैयो आरो मेथाइजोंनो लोगोसे गासैबो सोमखोर मिथिंगानि लोगोसे ओह सोमखोर मिथिंगानि महर मुस्रिखौबो समायना सारफबहोनायनि ओह नेर्सोनखौ जों मोननो मोनो बेनि गेजेरजोंनो मेथाइनि गेजेरजोंनो मानसिया सानसे मोजां सुबुं जानो हानायनि राहा लामाखौ दिन्थिनायखौ जों नुनो मोनो बेखायनो आं मेथाइनि ओह मेथाइनि फारसे जोबोद मोजां मोनो आङो ओह मेथाइआ जोंनि थाखाय मोनसे ओह मोनसे गोग्गाथावना आरो मेथाइखौ जोङो मोनसे गावनि ओह नेर्सोन महरै लानानै मेथाइनि गेजेरजोंनो जोङो उम रोजाबनानै गावनि समायना महरखो दिन्थिफुंनायदों लोगोसे गावनि मोनसे नेरसोनखौबो दिन्थिनायनि राहा लामाखौ जोङो दिन्थिनाय नुनो मोनो मेथाइआ मेथाइजोंनो जोङो गावनि सिमांफोरखौबो जाफुंसार जानायनि लामाखौ दिन्थिनायखौ जों नुनो मोनो बेखायनो जोंनो मेथाइखौ जोबोद गोनांथार आरो मेथाइआ जोंनि हारिमुनि मोनसे नेर्सोन होननानै जोङो सानना लानो हायो मानो होनबा मेथाइनि गेजेरजोंनो जोंनि गाननाय जोमनाय महर मुस्रि गासैखौबो जोङो

महर मुस्रिखौबो जोङो नुजोबसारो